गेलेमु गेलेनाया गामियारि सुबुंफोरनो सुबुंफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो गोनांसिन गेलेनायानो जाबाय जोंनि बि टि सि नि गेजेराव फुटबलानो बयनिख्रुइबो गोनांथारसिन खेला आरो बेनिनो फुटबल जेरखम दासिम आन्सलिक एबसुनि क'क्राझार जिल्ला एबसुनि दिनाव आन्डार थार्टिन फुटबल बादायलायनाय सोलिगासिनो दं आरो दा थांनाय नैरोजा नैजिनै मायथाइनि माखासे दानफोराव आइ एस पि एल बो जानानै थांबाय आरो बर्थमान दासान्दि जोंनाव डुरान्ड कापनिबो मेट्च सोलिसिगोन बि टि आर हालामाव बा आगष्टनिफ्राय नैरोजा नैजिथाम बा आगष्टनिफ्राय डुरान्ड कापाबो जोंनि गेजेराव प्रतम जाफैसिगोन आरो बेखौ नोजोर बोनानैनो जोंनि जेनोखि भारतनि आइ एस एल आइ एस एल गेम जेनोखि इण्डिया सुपार लिग बेहायबो जोंनि क'क्राझार जिल्लानिनो हलिचरण नार्जारी आरो दुर्गा बर'मोन बिसोरबो जोबोद मोजां आरो बेफोरखौ नुनानैनो जोंनि इयुन जेनेरेसना फुटबलनि फारसे गोख्रैसिन नोजोर बोनो हादों आरो सेकेन्डआवथ' भलिबल जेनोखि भलिबलखौबो जोबोद मोजां मोनो जोंंनि गामियारि सुबुंफोरा आरो कमन सेन्स जेनेबा मानसिया जेब्लाना गामि गामि फुटबल गेलेनाय दरफ्रामबो गामियावनो फुटबलखौ मोजांसिन मोनो आरो सिगां समाव हौवासाफोरनि थाखायल' फुटबला जोबोरैनो मोजां गेममोन आरो दा लासै लासैनो हिनजावसाफोराबो फुटबलाव जोबोद इन्टारेस्टेड लानो हाबाय आरो

जेरै हिनजावसाफोरनिफ्राय दा जोंनि इण्डिया इण्डियान उइमेन फुटबल्स टिम बेनिनो सासे केप्टेन अर्पना नार्जारी बिथाङाबो हिनजावसाफोरनिफ्राय जोंनि गेजेराव मोनसे जोबोद गोग्गाथाव खामानि मावनानै लाबोबाय बेखौ नोजोर बोनानै दा जोंनि गामियारि सुबुंफ्रा जोबोद फुटबलनि सायाव इन्टारेस्टेड आरो दा जोंनाव ओरैनो लिग जेनोखि बुहुद गेम्स जायो जेनेबा फुटबला इउनिट इउनिट इउनिटनिफ्राय जायो आरो मानसिनि हिसाबै जायो जोबोद फुटबलनि बादि बिहोमा दङ